कर'नानि दिनाव खम गिनांगौ जादों खाथिजों खाथिबो थानो मोना मोखांजों मोखांबो नायलायनो मोना खाथियावबो थालायनो मोना खम गिदों अबावबा थांनांगौबाबो थांनो हाला माबा नांगौबाबो लायनो हाला न'आव जा दं बेखौनो जानानै थानोबा था थायाबा गैया खाथि खालानि दखानावबोथ' थांनो हाखाया मालायनि बाहेरानि आउटनि मानसिफोरखौनो हाबजानो गिनानै लामाखौनो फांथेदों सोरबाबा जांसि होथेदों बेबायदि खाहानि जालायलायदों आरो कर'नानि दिनाव ख्लां ख्लां जाबाय सोरबाथ' सप्तासे बेदर जाग्रा दं ना बेदर जाग्रा दं दैलिक बेफोरथ' खम रसा नांनानै ख्लां ख्लां जादों गामिजों गामिनो अमा मासे सिथारबा थोलाय लाया नारा नाथा सेलायलायनानैनो बायहेरायावबो थांनानै लायनो हाला आरो बायहेरानि मानसियाबोथ' लांफैनो हाखाया गामिजों गामिनो थोलाय लायला ओरैबायदि अबस्था जादों कर'नानि दिनावबो खम जारला जादोंहाय सोरबाबा थाव संख्रि गैला जानोसै हथाथ जानाय बायनानैबोथ' जेनेबा गोनांफ्रासो बायनानै लानो हानोसै गैयैफ्राथ' बायनानै लानो हाया ना बिसिबां खस्थ' जादों सिबायफोर ना नांगौ होननानै सोरनावबानो लायनो हायो न'जों न'बो खाथि खाथिबाबो थांलायनो होबावासो आरो जाय फोथायनाय बिसोरथ' थांलायखायानो मालाय आंबो दाथां नोंबो दाफै बेबायदि अबस्था जालाय लायदों आरो कर'नानि दिनाव आरो बेखौबो भेकचिन थुजाथारनांगौनो भेकचिन थुजायाबाबो हनै माबायाव बेंकआवबो थाखा लायनो मोनानो उनहालागैबा भेकचिन थुजाथारनोंगौनो सोरबाबा सिबाय भेक्सिनखौ थुजानो उफाय गैया नोङो भेकचिन थुजायाबानो सोरबाबा भेकचिन थुजानानै लोमजादों होननोसै सोरबाबा बेमार गादों होननोसै थैयाबोथ' रावहाबो एखे थायाना बे भेकचिननि मुलियाबा माबे थैजों मिलायनाय बेफोरनो जाहैबाय आरो सोरबाबा बबेबा बेमार बखियाफोर दंबा सिखारबाय सिबायफोर मिलायला नालाय मुलिजों आरो सोरनाबा रोखोमजानायफ्रा गाबाय मोजां जाबाय बेबायदि अबस्था जालांदों आरो कर'नानि दिनावबो जारलाया एसेल' जारला जायाखैहाय ओंखाम ओंख्रिनि संख्रि बानलुनि जेरावबो थांलायनो हाया फैलायनि हाया बेरा दुमथेलायनाय सोरबा फैनो नागेरबाबो होसोहरनाय सोरनावबा माबा लायथारनंगौबाबो गाव गावनि फिसा लोमजानायखौनो नायनो हायाखै थांनो हायाखै ओरैबायदि अबस्था जादों आरो थैगोमालांदों सोरनाबा गाबनोसो ओंखारो रायज्लायबा न'आवनो दं नालाय बिदि घथ'नाया ओंखायनो गाबनो ओंखारदों जारौ थैखोमालांदों नुवाखै जों गाबनो ओंखारोहाय जारौ रायलायनांला